सहरसामे तऽ भए रहलै हेँ सरकारके तरफ़सँ विकास भए रहलै हेँ सड़क पुल पुलिया आ शिक्षा व्यवस्थामे भी परिवर्तन भए रहलै हेँ एहि नज़रियासँ सरकार प्रोत्साहन दैत छै सभबच्चाकेँ देख रहल छी झुकाव शिक्षाक तरफ़ बढ़लै हेँ स्वास्थ्य व्यवस्थामे भी देखैत छी जे सरकार जागृत छै हर तरहके फ़ेसिलिटी दए रहलै हेँ हॉस्पिटलसभमे मिलाजुला कऽ क्रमशः देख रहल छी जे व्यवस्था ठीक ठाक चलि रहल यए